हलो हा हा बकाले वारा असां वटि हर कंहिं किस्म जो बकालो मिलंदो आहे बसर मिलंदा आहिनि टमाटा मिलंदा आहिनि पटाटा बि आहिनि सभु आहिनि ताज़ो माल रोज ताज़ो माल लहिंदो आहे भिंडियूं भिंडियूं सभु ताज़ो मिलंदियूं आहिनि असां वटि टमाटा हीअंर चालीह रूपे किलो आहिनि पटाटा वीह रूपे किलो आहिनि भिंडियूं ॾह रूपे किलो आहिनि ऐं भिंडियूं ॾह रूपे जी पाव आहिनि तूरियूं आहिनि गल्क आहिनि आदू बि आहे आदू असीं रूपे किलो आहे तव्हांखे घणो घणो खपे ताज़ो आहे तव्हां क्वांटिटी तव्हां ॿुधायो तव्हांखे घणी घणी खपे त उन प्रमाण तव्हांखे लिखंदा वञू त तव्हांखे मोकिलिंदासीं लिखियासीं पंज किलो वटालू पंज किलो बसर लिखियासीं किलो आदू लिखियोसीं होलसेल अघि आदू हूअं सौ रूपे ॾह रूपे जो सौ ग्राम विचाइजे थो तव्हांखे असीं रूपे किलो अठे रूपे जो सौ ग्राम जे हिसाब सां लिखंदासीं अघि जी चिंता न कयो दादा असां वटि गौरव जेको आहे उहो गौरव नाले सां असांजो बकाला स्टोर हलंदो आहे इन करे असां वटि गौरव जे हिसाब सां ई असांजे नाले जे हिसाब सां ई बकालो असां शुद्ध ऐं सुठो ताज़ो ॾींदा आहियूं तव्हांखे कहिड़ी कहिड़ी शइ खपे अञा वधीक शयूं खपनि तव्हांखे त लिखायो घर में प्रसंग आहे छा अघि में बिल्कुलु फ़ाइदो थींदो तव्हां भले ॾह हंधि पुछी करे ह हा हा तव्हांजा पटाटा लिखिया आहिनि बसर लिखिया आहिनि आदू लिखियो आहे मिर्च किलो मिर्चनि जा तव्हांखे सौ वीह सौ वीह रुपिया किलो भरींदासीं तव्हांखे भिंडियूं घणी खपनि भिंडियूं पंज किलो लिखियूंसीं भिंडियूं तव्हां लाइ सठि रुपे किलो भरींदासीं हूअं असीं रुपे किलो आहिनि तव्हांखे तूरियूं घणियूं खपंदियूं हलो बाबा तूरियूं घणियूं खपंदियूं तव्हांखे ॿ किलो तूरियूं तव्हां जूं असीं रूपिया अघि आहे पर तव्हांखे सठि रूपिया सठि रूपिया भरींदासीं असीं रूपिया अघि आहे तूरीनि जो ठीकु आहे तव्हांखां हेठां बिल ठहिंदो तव्हांखे पंज टका ॿिया बि कटे ॾींदासीं होलसेल अघि में ॾींदासीं हा गौरव बकाला स्टोर असांजो असांजो मशहूरु आहे गौरव बकाला स्टोर असांजो मशहूरु स्टोर आहे असां वटि अघि जी चिंता न कयो अघि तव्हांजो जेको पछाड़ीअ जो अघि हूंदो उहोई वरींदासीं हिकदमि होलसेल जो अघि वरींदासीं हिकदमि जेको जथाबंदि जो अघि हूंदो आहे उहोई वरींदासीं तव्हांखे हा तव्हां बेफ़िकरु थी करे माल लिखायो छोकिरे खे तव्हांजो माल ॾींदासीं जोखे करे सुठो हिकदमि ताज़ो माल जेको अॼु सुबुहु जे में आयल आहे न उहेई माल ईंदो तव्हां वटि टाइम सिर मोकिलिंदासीं अघ बि वाजिबी ॾींदासीं तव्हां वटि बकालो पहुचंदो रधिजंदो ऐं खाईंदा त असांजे गौरव बकाला स्टोर जी वखाण कंदा टाइम सिर टाइम सिर पहुचाईंदासीं ॿियो तव्हांखे सावा धाणा खपनि साई थूम खपे सावा धाणा घणा लिखांसि पंज मूड़ियूं सावा धाणा साई थूम खपे ॿ टे मूड़ियूं साई थूम सलाद लाइ ह हा पूदिनो मोकिलिंदासीं साई चटणीअ लाइ सलाद सलाद लाइ तव्हांखे बीट खपनि गजरूं किलो गजरूं लिखां किलो बीट लिखां मूरियूं मूरियूं घणियूं लिखांसि मूरियूं किलो लिखांसि ॾह खनि नंग मूरियूं लिखां बराबरि आहे तंहिंखां पोइ तांखे अॻियां पालक वालक खपंदी हा पर दादा तव्हां हिकु हिकु शइ ॿुधाईंदव त उनजी क्वांटिटी लिखंदासीं न तव्हांखे कहिड़ी भाॼी ठाहिणी आहे उन प्रमाण तव्हांखे हिकु मोकिलिंदासीं न केतिरी केतिरी तव्हांखे खपंदी पालक जी ॾह मूड़ियूं लिखांसि हा मेथी लिखांसि हा ॿिए नंबर में अघि पेमेंट तव्हां जेके पेसा ॾींदव से कीअं ॾींदव हथ में रोकड़ा इनखे छोकिरे खे मोकिलिया रोकड़ा ॾींदवसि या चिठी ठाहे मोकिलियांसि त मोबाइल में मोकिलिंदव

माल तव्हां वटि बिल्कुलु सावा कवारो ईंदो कल्हो को माल वापिसी माल असां दुकानु ते न रखंदा आहियूं असांजे दुकानु जो नालो गौरव बकाला स्टोर आहे मन मतिलबु गौरव जेको आहे सो कायम मटे असांजो हले उनजे हिसाब सां असां धंधो कंदा आहियूं सेठ

हा हा तव्हांखे केॾीमहिल केॾीमहिल रधिणो आहे तव्हांखे राति जो रोटीअ लाइ बकालो खपे न हा त तव्हांखे चई बजे बकालो पहुची वेंदो हा रिक्शा वारे खे भाड़ो मां हितां ॾियांसि या तव्हां ॾींदव बिल में लॻाइ छॾियूं रिक्शा वारे खे भाड़ो ठीकु आहे बकालो तव्हां वटि सुभाणे चईं बजे पहुची वेंदो ठीकु आहे जय झूलेलाल